हमरा सभ यहाँसँ दोसरो राज्य जाइत छी नहि हमरो भाषासँ पहचानमे आबि जाइतछै कि बिहार रऽ ही ई लोग छै आओर हमरा सभ भाषा पर ही पकड़ी लिअऽ पकड़िमे आबि जाइत छै कि ई आओर हमरा सभ भी दोसरो स्टेट भी जाइत छिऐ दोसरो स्टेटसँ हमरा सभ रऽ गाँवमे आदमी आबैत छै तऽ हमरा सभ भी पहचानी जाइत छिऐ ई बङ्गाल रहए छै बङ्गाली छै ई राजस्थान रहैत छै तऽ ई राजस्थानी छै ई यूपी छिऐ तऽ हमरा सभ भी जानि जाइत छिऐ कि ई